मैंने कुछ दिन पहले एक साड़ी खरीदी थी वह बहुत अच्छी थी उसका कलर भी बहुत अच्छा था और जब मैंने उसे वॉश किया तो उसके कपड़े में शिकन तक नहीं आई और बिल्कुल सीधा का सीधा कपड़ा था और उसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी थी